जय झूलेलाल मुंहिंजे लाइ तव्हां हिकु पनीर जी भाॼी सुठे में सुठी जंहिंमे पनीर जा पीस वॾा ईंदा ऐं जीरा राइस ॿ फुलिका ऐं हिकु पापड़ थोरी सी अचार मूंखे जल्दी मोकिलण जी कृपा कंदा छो त मुंहिंजो टाइम ट्रेन जो थी वियो आहे मूंखे वञिणो आहे